ओलाके ड्राइवर हइ मतलब एकर व्यवहार एक जगह मतलब हम गेलिए मार्केटमे घूमऽ वहाँ बढ़िआँ रहलैहऽ आओर ई ओला हमरा साथ बहुत अच्छा व्यवहार केलकै हँ जकर कारण मतलब ओला जे हइ ओलाके ड्राइवर से बहुत अच्छा हइ आओर ओला कैब एक तरह हइ जे ऑनलाइने प्लेटफार्म हइ जकरामे कि अथी करिकऽ ऑनलाइन ही करिकऽ ओ गाड़ी बुक होइ छै गाड़ी बुक करिकऽ मतलब कहीँ अगर घूमैके हइ आदमीके तऽ घूमि सकै छै एकरामे अथी ने हइ जे दोस्त सबके साथ अगर ऐसे गाड़ी खरीदने जाउ तऽ पैसा लगै छै तऽ ओकरामे कमे होइ छै पैसा लेकिन ई ओलाके जे हइ ई सुविधा देलकै हइ ई कम्पनी से बढ़िआँ हइ आओर सबसँ ज्यादा मतलब अभी ओला ही हम बेस्ट मानै हिलै अभी एकरा ईसब चीजमे ही सही हइ ओलाके जे ड्राइवर रहै छै ओ बहुत अच्छा लगलै सब जगह घुमेलकै आओर मिलेलकै सब जगह आओर यहाँ भी एलै जैसेकि दोस्त सबके साथ घुमेलकै हइ